रेडीयो टेलीविजन और प्रिन्ट मिडीया में हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा तरीक़ों से किया जाता है भारत में ज़्यादातर संख्या हिंदी भाषा भोलती व समझती व लिखती हैं इस लिए ज़्यादातर चिज़ों का प्रसारण हिंदी भाषा में किया जाता है रेडीयो में संगीत प्रोग्राम नियूज इत्यादी हिंदी में प्रसारीत किए जाते हैं व सुनवाए जाते हैं टेलिवीजन में जैसे कि फिल्में टेलिवीजन शोज़ व रियेलटी शोज़ कोमेडी शो इत्यादी हिंदी भाषा में दिखए जाते हैं प्रिंट मिडीया में न्यूज़पेपर मेगज़ीन सप्ताहीक मेगज़ीन इत्यादी हिंदी भाषा में प्रिंट की जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वे पहुंच सके व ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पढ़ें समझें देखें